हँ आँटो रिक्शा सभ जे छलै हमरा सभकेँ इमहर जे बुक कयलहुँ तऽ गाँवो सभमे घरे घरे आब आँटो रिक्शा सभ भए गेलै हँ तऽ हमसभ जे छै से गाँवो घर सभमे अपन आँटो रिक्शा सभ बुक कै लेलहुँ अगर ऑनलाइन सभसँ मँगेलहुँ तऽ हमरा सभकऽ तऽ ओतेक जानकारी यऽ नहि तऽ बच्चा सभकऽ देलहुँ हाथ कऽ तऽ बच्चा सभ जे छै से ओ सभ जे छै से ऑनलाइन कै देलक जे ओ पगार कहलक ओ पैसा से ओ पैसा हमसभ ओकरा देलहुँ आ हमसभ जे छै से ओ गाड़ी बुक कयलहुँ दरभङ्गो जाइ कऽ रहल तऽ अनेक प्रकार कऽ रहैत छै सुविधा बसो तसो सभ चलैत छै हमरा सभसँ ग्रामीणसँ निकलैत छै बस लेकिन अगर इमर्जेन्सी छै तऽ आँटो रिक्शा सभ कऽ तऽ केनाइ छै तऽ ऑनलाइनो पर आबि जाइत छै जगह पर आबि गेल टाइम पर जगह पर आबि गेल ओहिठाम सभकिछु भए गेल बुझलियै कि नहि लेकिन हमसभ जादा कै कऽ जे छै से गाँवे घरमे अपन रहल गाड़ी घोड़ा ओकरे सभकऽ बुक कयलहुँ ओकरे सभकऽ बजेलहुँ ओकरे ओएह सभकऽ जे कहलक पैसा से देलहुँ अपन घर पर उतरि गेलहुँ सभ काज ओएह सभ होइत छै बुझलियै कि नहि हमर सभके इएह सभ सुविधा छै बसो सभ बहुत चलैत छै दरभङ्गा जाय अबैके लिए गाड़ी घोड़ाके कोनो दिक्कत नहि छै ओलो उबेर सभ आबि जाइत छै बुक करेलहुँ मोबाइलसँ बुक कै देलक बच्चा सभ तऽ अपन जाय कऽ अपन ओ गाड़ी आबि गेल जगह पर अपन चलि गेलहुँ ओहि गाड़ीसँ ओकर जे पुण्याजा भेलै से देलियै